हांव गेल्ल्या दिवाळे सुटयाक हंपी आनी बदामी हांगा भोंवपाक गेल्लें हंपी हांगा हे गांव कर्नाटकाक पडटा तशेंच बदामीय बी कर्नाटकाकच पडटा हीं दोनीय गांवां खूब सुंदर आसात हीं इतिहासीक दृश्ट्या खूब महत्वाचीं गांवां आसात हंपी हांगा एक देवूळ आसा हें देवूळ खूब वर्सां पयलीं आसा त्या देवळांत तें देवळाचें बांदकाम खूब सुंदर पद्दतीन केल्लें गेलें आसा ते देवळाचे खांबे ते देवळाचे क कलश हे फातरांनी बांदिल्ले आसात आनी तांचेर कोरीव काम केल्लें आसा अशें म्हणटलें वता की त्या खाम थंय सात खांबे आसात आणी त्या सात खाम्या जर वाजयलें तर तातुतल्यान सप्तसूर आयकूक येतात हंपी हें हांगा एक देवुळूय आसा हें देवूळ शंकराचें आसा हंपी हो गांव टुरिस्टस् म्हण टुरिस्ट टुरिजमा लागू खूब फामाद आसा थंय खूब देशी विदेशी पर्यटक येतात थंयंचान आमी बदामी गेलीं खंपिच्या लागुनच बदामी गांव आसा बदामी बौद आनी जैन कालीन गुफा आसात त्यो गुफा खूब सुंदर आसात व्हडल्या डोंगरा भितर ह्यो गुफा बांदल्यो गेले आसात तातूत हिंदू देव देवतांच्यो मुर्त्यो कोरिल्ल्यो गेले आसात तशेच एक बुद्धाची व्हडली मुर्ती आसा रामाची एक मुर्ती कोरिल्ली गेल्ली आसा तशीत जैन महावीर जैन हांचो एक पुतळो आसा खुबशे पांट्या वयर चडून हांगा वच्चें पडटा वयर वतगी तुका जी थक थ थकिल्ल्या मन थकिल्लें तें प्रसन्न जाता सरभोंवतणीं खूब नैसरी निसर्गान भरिल्लो गांव आसा डोंगरार वयर पावतगीर जेन्ना सकयल पळयतात तेन्ना थंय एक नदी व्हांवता ही नदी पयतगीर जीव तृप्त जाता प्रत्येक गुफा ह्यो वेगळ्यो पद्दतीन बांदल्यो गेले आसात गुफे भितर वेगे वेगळे कोरीव काम केल्लें आसा गुफा डोंगराच्या भितरच बांदल्यात वेगळे फातर हाडले नात थंयस लागसर एक तळी आसा आनी त्या तळयेच्या मधोमद एक देवूळ आसा देवळाच्या आजुबाजुकय थोड्यो गुफा आसात थंय एक शेश शाही विष्णुची मुर्ती फातरारच कोरिल्ली आसा ही मुर्ती पळोवपाक गुफेंतल्यान वच्चें पडटा पूण गुफेंतल्यान वत तेन्ना न्हिदून वच्चें पडटा आनी थंय भितर काळोख आसा आनी फक्त त्या गुफेचेरच सुर्याचो प्रकाश पडटा हें वात वातावरण खूब सुंदर आसा अजुबाजूक पशू पक्ष्याचे आवाज न्हंयचो आवाज झाडां पेडांचो आवाज ह्या आवाजान तो निसर् परिसर भरून गेल्लो आसा अशे हे म्हजे बदामी आणी हंपिचे प्रवास खूब सुंदर जालो थंयचे लोकूय बी खूब अतिथी प्रिय आसात मदत करपाक फुडें आसात म्हाका थंय कसलोत त्रास जालो ना भोंवता तेन्ना गाड्यांची वेवस्था आसा जेवणा खाणाची वेवस्था आसा जाग्यार जाग्यार रॅस्ट रूम आसात तुमकां जाय जाल्यार थंय गायड सुद्दां मेळटा जो तुमकां मार्गदर्शन करता एत्ह्यासीक दृश्ट्या हे खूब म्हत्वाचे गांव आसात हंपी आनी बदामी